جی ایک کہانی کی کتاب ہے اس میں پسندیدہ اقتباس میرا یہ تھا کہ سارا شہر خالی پڑا ہے سڑکوں پر روشنی نہیں ہے پیڑوں پر پھل اور پھول نہیں ہیں یہ میرے ذہن میں بار بار گونجتا ہے کیوںکہ اس نے بہت صحیح بات اس میں کہی ہے آج کل لوگ کیسے کیسے بدل جاتے ہیں اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے